सरकार तो भाई बहुत महँगाई किए हुआ है सरकार महँगाई ना किए तो इतना कैसे अदमी भटक रह लई अएं पढ़ाई लिखाई करके भी भटक रहिली बेरोज़गार है सब ऊ पढ़ लिखकर भी रोज़गार ना कर पाव वही सरकार कुछ ओका सुविधा ना देगी ले ना कुछ सरकार कुछो मतलब लन तन देता सरकार तब तो वह आगे जउने बढ़ता लनअन ही ही नहीं है ता क्या करेगा आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है महँगाई इतना ना है कि बाल बच्चों के साथ महँगाई में कैसे करके गुज़रता है अदमी जो जितने में है उतने में भाई मं गुज़रता है पढ़ाई लिखाई है बाल बच्चों की पोषण हार है बाल बच्चे की पोशाक़ है बाल बच्चे का रहन सहन है बाल बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए वे सब ज़्यादा ना लगता है यानी ख़र्च लगता है लेकिन फिर भी क्या करे अदमी वही में चलता है चला मिला जुलाकर चलता है नौकरी देती सरकारी नौकरी होती तो चल भाई मिला जुलाकर चलता तो सरकार कुछ योजना देबे नहीं करती है सरकार कुछ मतलब बढ़ोतरी करबे नहीं करता है महँगाई इतना हुआ है कि जेकर हद नहीं महँगाई से तो आदमी परेशान है महँग महँगाई की वजह से हर चीज़ में बहुत ही कम है महँगाई इतनी है